तुमी कसलेंय कलेक्शन करता तो एक छंद म्हणुन करतात म्हणजे हांव तरी तो छंद म्हणुन करता हांव धाकट्यापणांतल्यान राज्याचे स्टॅम्पस नाणी म्हणजे कॉयन्स नोट्स करन्सी नोट्स मागीर न्यूज पेपर अशे वेगळे वेगळे कलेक्शन करतालो वेगळे वेगळे तो म्हजो छंदुय आशिल्लो तो पूण जाता कितें जेन्ना तुमचे छंद तुमी लोकां मु समोर माांडटात तांकां दाखयतात तांका एक एकदां ताचो वालोरूय कळना कित्या खातीर केलां कितें आसा तातूंत सांगपाचें म्हळ्यार हांतूतल्यान हांव एक स्टॅम्प कलेक्शन म्हणजे पोस्टाचे तिकिट कलेक्शन हें करतालो भारताचींच न्हय पूण भारता भायलेय देशांची पयलीचीं तिकीटां ही हांव कलेक्ट करतालो आतां तिकीटां येवप सामके कमी जालां कारण आता बाकीच्यो सोयी चड जाल्यात ईमेल आयली कुरियर आयले नाजाल्यार आनी कितें जालें म्हणटकीर लो फोन जाले मोबायल जाले म्हणटकीर लोकांनीं पत्र व्यवहार लोकांचो कमी जालो पयलीं पत्र व्यवहार भरपूर जातालो देश विदेशांतल्यान पत्रां येतालीं आनी पत्राचेर आसतालो तो तिकीट किंवा आमी तेका स्टॅम्प म्हणटाले सम विचारी जो एकाच बशेन करताले ताचे बरोबर ते तिकीटाक एक्सचेंज करताले आनी आपलो आपले कडेन चडांत चड आसचीं विविध आसचीं वेगळे वेगळे आसचीं हो उद्देश आसतालो पूण जाका शेजारचे राज्य खंयचे शेजारचो देश खंयचो त्या देशांत स्टॅम्पाक त्या खंयचो स्टॅम्प कसलो स्टॅम्प ताका तर कळना ताका ताचो वालोरुच कळनाशिल्लो म्हजे कडेन आशील्ल्या स्टॅम्पा भितर म्हजे कडेन आसा तो चौकोन षटकोण त्रिकोण मागीर काळो म्हणजे ब्लॅक अँड व्हायट स्टॅम्प आमी म्हणटात ताका मागीर थोडे स्टॅम्पाचेर हाची पोस्टाची मोहर लागिल्ली नासता इट इज अनस्टॅम्पड म्हणटात ताका हे आसता स्टॅम्प म्हणटकीर हे थोडे जे स्टॅम्प आसतात तांची वालोर खूब वाडटा असल्या हाचेर पूण हय ज्या मनशाक तातूंत जाण ना ताका ताचो वालोरय ना म्हणटकीर प्रत्येकाक खंयचेय आसूं तो कितेंय आसूं कितेंय तुमचो छंद आसतना आसूं तुमी कितेंय कलेक्ट करता जर दुसऱ्या मनशाक तर ताची जाण ना जाल्यार त्या गोश्टीची ताका तो ताचो वालोर करना